جی ہاں ہمارے شاہ جہانپور ضلع میں ماہی گیروں کی ذاتیں کچھ مختلف قسم کی ہوتی ہیں جیسے کہ بلو کچھویز اسپیلٹی اور دیگر جیوندگی کے اصولوں کے مطابق ماہی گیروں کی کمیونٹی وہاں پر ایک ساتھ رہتی ہے اور اپنی آپس میں مضبوط رشتے قایم رکھتی ہے ان لوگ کا بڑا حصہ ماہی گیری پر منبی ہوتا ہے اور وہ عموماً سمندر کے قریب آباد رہتے ہیں اور رہی بات ان کے تہواروں کی تو ماہی گیروں کے کچھ مخصوص تہوار منائے جاتے ہیں جن میں مندر جلانے کا تہوار چھاتی شرکت کا اہم تہوار ہے جو اسلامی مہینے رجب میں منایا جاتا ہے اس تہوار میں ماہی گیروں کا سمندر جانے کا انعام حاصل کرنے کی روایات ہوتی ہے اس کے علاوہ ماہی گیروں کے اہم موسمی تہوار ہیں جو سمندر کی موسمی تبدیلیاں اور ماہی گیری کی موسمی شروعات کے موقع پر منائے جاتے ہیں